आच्चा माबा मोनसे खोथा सोंहरनो हागोन नामा आच्चा जोंनि चिरां दिस्ट्रिक्टआवहाय मा मा बिदि इम्प'रटेन्ट प्लेसफोर आरो जोंनि चिरां दिस्ट्रिक्टआ मानि थाखाय मिथिजानाय मा मा बेसादफोरनि थाखाय माबा मोनसेफोरनि थाखाय नामजादा नामा चिरां दिस्ट्रिक्टआव मा मा दङ बेफोरनि सोमोन्दै एसे बुंहरनो हागोन नामा मा मा दं बेवहाय चिरां दिस्ट्रिक्ट हिसाबैथ' ओरैनो माने बांद्राय एफा देभेल'प नङा बायदि नुयो आरोखि ना देभेल'पमेन्टआ ऐसे खम चिरां दिस्ट्रिक्ट हिसाबैहाय अनुस्थान फ्रथिस्थानफ्राबो एसे खम आरोखि चिरां दिस्ट्रिक्टआबो गोदान जाबाय नालाय दा बिदिनो दिस्ट्रिक्टआव ओरैनो देभेल'पमेन्टनि थाखाय माबा गोदान आस'निफोर दङ नामा चिरां दिस्ट्रिक्टावहाय बि टि आर गभरमेन्टनि गोदान गोदान आस'निफोरजों एसे आसा दङ आरोखि उनाव देभेल'प जालांनायनि मोनसे लामा दङ

ओरैनो किन्तु दिस्ट्रिक्ट हिसाबैहायथ' जोंनाव गोबां अनुस्थानफ्रा फ्राय गैया होननाय जायो स्कुल कलेजफ्राबो खम जोंनि दिस्ट्रिक्टावहाय भिथोर ओनसोलावथ' गैयानो दादगारिथिंजोंहायथ' ओरैहाय सान्थिफुरनिफ्राय दादगारिसिमबोथ' स्खुलानो गैया बिराद गोजान अब्लाबो सोरखारि अनुस्थान सोरखारि अनुस्थानफोर गैया दे होनबा थेंक इउ दे